जियां हून गल्ल ऐ कि वज़न बधाने दी गल्ल ऐ ते अस रियासी च ते एह् बड़ा मश्हूर ऐ कि वज़न बधाने आस्तै एह् करेओ कि केला ते केला खाएओ ते कन्नै गै दुद्ध पी ओड़ेओ ते वज़न मैंट्टें च बधी जाना देसी नुस्खे ते साढ़े रियासी च इन्ने फेमस न कि केह् सनांऽ अऊं जियां मेरी गै इक मतलब मासी दी कुड़ी ऐ ते ओह् बड़ी पतली ऐ बड़ी सुक्की दी कुड़ी ऐ बड्डी होई दी शैल ग्रेजुऐशन करा दी ऐ पर बड़ी सुक्की दी कुड़ी ऐ ते अ'ऊं गै उसी आक्खनी बड़ी बारी कि केला खा बदाम खा भई किश खा ओह् आखदी मिगी किश लगदा निं ऐ ते कि'यां खां ते इ'यां इ'यां गल्ल ऐ जियां अ'ऊं जे बड़ा गै पतला होऐ कोई ते उसी आखदे घ्यो खा भई मक्खन खा किश खा तां गै सेह्त बननी तेरी ते हून जियां अ'ऊं गै अ'ऊं बड़ी मतलब बड़ी हेल्दी हेल्दी आं थोह्ड़ी ठीक ठीक ऐ इन्नी पतली निं ऐ ते मिगी आखदे कि घटा गै वेट उसी मतलब ते किश चैन निं ऐ इ'नें सारें ई ते हून जियां वेट गै बढ़ाने आस्तै गल्ल कीती जा ते साढ़े जियां देसी नुस्खे बड़े न किश टिक्कियां खंदे ते किश किश घरै दे नुस्खे बड़े अज़मांदे न कि एह् खाओ एह् खाओ मतलब केला खाओ दुद्ध पियो साढ़े रियासी च आखदे कि मोटे होने आस्तै ओह् करना बदाम खाने काजू खाने बड़ा किश खाना मतलब ड्राई फरूट बड़ा खाना दुद्ध पीना मक्खन खाना घ्यो कन्नै अस आखदे कि बड़ा फैट चढ़दा ते घ्यो खाओ घ्यो साढ़े जिंदु आस्तै बी अच्छा होंदा बड़ा अच्छा शैल होंदा घ्यो साढ़े आस्तै बी ते इ'यां गै मिगी ते बड़ा पसंद ऐ घ्यो अ'ऊं ते खन्नी ते होर बी मतलब अ'ऊं ते हेल्दी आं तां बी अ'ऊं खन्नी पर मतलब सुक्के दे बंदे आस्तै इ'यै आखदे कि घ्यो खाओ ते मक्खन खाओ घ्यो दी मतलब घ्यो दी मतलब गवै दी चीज़ां जादा खाओ मतलब इ'यां हून इक मिगी गल्ल चेता आवा दी जियां मेरी गै इक क्लासा दी कुड़ी पढ़दी ही ते अस कट्ठियां हियां ते त्री इक होर कुड़ी ही ते उन्नै आखेआ कि कुड़ी तूं बड़ी पतली ऐं केह् गल्ल ते उन्नै आखेआ मिगी लगदा निं ऐ कक्ख केह् करां उन्नै उसी मतलब सनाया कि मतलब उसी ईलाज़ सनाया कि मोटे होने दा एह् राज़ ऐ कि तूं मेंहीं दा दुद्ध पी मतलब मेंहीं दा दुद्ध एह् ऐ कि मेंही आपूं बी मुट्टी होंदी ते उसी लग्गेआ कि ओह् बी मुट्टी होनी मतलब ओह् बी जेह्का पीगी ओह्दे च ओह् बी मुट्टी होई जानी ते मेंहीं दा दुद्ध मिगी ते जादा पसंद मेंहीं दा दुद्ध चलो ऐ गै ऐ मतलब मेंहीं दा मिगी थोह्ड़ा घट्ट ऐ गवै दा मेरे घर गवां ते में मिगी गवै दा जादा प्यारा दुद्ध ते इ'यां गै मतलब हून बदाम काजू ड्राई फरूट सारा किश खाओ दुद्ध पियो घ्यो खाओ मक्खन खाओ एह् किश गै खाओ खाह्गे ते तुस मोटे होगे इ'यै असें ई दसदे सारे घरै आह्ले बी साढ़े इ'यै किश दस्सदे हून मेरा इक भ्राऽ निक्का भ्राऽ मेरा ओह् बड़ा पतला अवा ओह् निक्का गै ऐंहीं ओह् किश निं खंदा ऐ अवा हून ओह् थोह्ड़ा बड़ा पतला ते उसी ना मतलब मेरा कज़िन ऐ ओह् चाची दा पुत्तर लड़का ऐ ओह् मतलब चाचे दा मुड़ा दा ओह् ते उसी आखदे कि मतलब ओह् उनेंगी उसी ओह् उसी बड़ा घ्यो खलांदी बड़ा घ्यो खलांदियां न ते मतलब इ'यां गै कि थोह्ड़ा मुट्टा होई जाह्गा हून ओह् एल के जी च पढ़ा दा ते बड़ा पतला बड़ा सुक्के दा इ'यां लगदा ते निं ऐ कि एल के जी पढ़ा दा ते ओह्दा भ्राऽ ओह् घ्यो खंदा मुल्ख खंदा ओह् उसी इ'यां कदें कदें आखदा कि नेईं खाना में जां ओह् पर कदें कदें ऐसा बी आखदा कि में कि मिगी घ्यो बड़ा पसंद ऐ मिकी ते अपनी गल्ल सनांऽ ते मिगी ते बड़ा गै पसंद ऐ ते हून जियां मक्खन मलाई एह् चीज़ां मतलब बड़ियां गै शैल होंदियां सेह्त आस्तै बी बड़ियां शैल होंदियां ते मोटापे आस्तै मतलब मुट्टा होना चाहिदा जेह्दे च ओह् वेट गेन करना चाहिदा जिसनै जियां जियां हून लोग न जिम आहले लोक न जिम करदे लोक जेह्के जिम जंदे न ते उ'नेंई बी उत्थें केह् इ'यां आखदा कि घ्यो खाओ भई मलाई खाओ मक्खन खाओ एह् किश खाह्गे ते तुस मुट्टे होगे थुआढ़ी बॉडी बननी ते हून जियां मेरी अ'ऊं पैह्लें गल्ल सना दी तुसेंगी कि हून जियां मेरी चाची गै न ओह् उसी घ्यो खलांदियां बड़ा घ्यो खलांदियां अवा ओह् तां बी सुक्के दा थोह्ड़ा बौह्त ऐ ते उसी बी घ्यो बड़ा पसंद ऐ क्योंकि उन्नै सब्ज़ियां निं खंदा ऐ ओह् पता निं केह् ऐ उसी सब्ज़ियां निं खानियां उन्नै छड़ा घ्यो खाना छड़ा गै घ्यो खाना मक्खन नेईं खाना एह् नेईं खाना छड़ा घ्यो खाना खाना ते इयां खाना ते सारा किश गै चाहिदा वेट गेन आह्ली गल्ल चला दी इत्थें ते सारा किश खाना चाहिदा इत्थें इ'यां ते अ'ऊं इ'यां जनरल गल्ल सनानी घरै दी जागत आह्ली ते हून गल्ल कीती जा ते मेरे सामनै इक होर सीन आवा दा कि मेरी इक स्हेली ही मतलब हून बी ऐ स्हेली ओह् मेरी ओह् मिगी आखदी ही कि यार मेरा नाम सिमरन ऐ ते यार मिगी आखदी ही कि यार सिमरन तू इन्नी हेल्दी ऐं तूं केह् खन्नी मैनें बोला में आखेआ कि यरी अ'ऊं केह् खन्नी जे तूं जे तूं खन्नी उ'ऐ अ'ऊं खन्नी ओह्दे घर बी गवां न मेरे घर बी गवां न ते जे तूं खन्नी उ'ऐ अ'ऊं खन्नी भई अ'ऊं दुद्ध पीनी तूं बी पीनी होन्नी तेरे घर बी हैन गवां अ'ऊं घ्यो खन्नी ते तूं बी पीनी होन्नी ते उसी इक ते मलाई बड़ी पसंद ऐ अवा ओह् आखदी अ'ऊं मलाई कन्नै चार पंज फुलके खाई बी छोड़ां तां बी अ'ऊं मुट्टी निं होन्नी पता निं कुत्थें जंदा इ'यां हस्सनै आह्ली गल्ल सनानी अ'ऊं तुसेंगी अवा इ'यां बड़ा इ'यां वेट गेन आह्ली गल्ल एह् ऐ कि सारा किश खाओ तुस मलाई खाओ दुद्ध पियो सारा किश जे बी हेल्दी चीज़ां होंदियां ड्राई फरूट खाओ टोड्डा खाओ साढ़े रियासी दा बड़ा फेमस सागा टोड्डा ओह् खाओ वेट गेन आह्ली एह् चीज़ां न होर हेल्दी हेल्दी खाओ जूस शैल पियो शैल करो